भारतके राजनितिक दलके बारेमे की कही हम सब राजनितिक दल जे भी छथि विशेष रूपसँ अपन स्वार्थमे छथि लेकिन अगर दल हमरा से पूछब जे दलके बारेमे अखन तऽ भारतीय जनता पार्टी हमरा सबके निक लगैत अछि एहि दुआरे नीक लगैत अछि जे भारतीय जनता पार्टीके इण्टरनेशनल जे अथीए दोसर देशमजे अपन जे भारतके अखन जे स्थिति अछि भारतके जे लोकप्रियता अछि ओ बीजेपी कायम केलकए भारतीय जनता पार्टी कायम केलक अछि तहि दुआरे नीक लागि रहल अछि भारतीय जनता पार्टी आ सहजनि भारतीय जनता पार्टी निक लगैत छै नरेन्द्र मोदी हमरा निक लगैए एहि दुआरे निक लगै छथि जे ओ इण्टरनेशनल स्तर पर भारतके नाम बहुत आगू केलनि अछि एक बात मेक इन इण्डिया हिनकर बहुत नीक चीज छनि ईसभ देखिक हम भारतीय जनता पार्टी पसन्द करैत छी आ हमर नेता नरेन्द्र मोदी हमर नेता नहि कहु हमर पसन्दीदा नेता नरेन्द्र मोदी छथि